ہمارے علاقے میں کبوتر گورے اور طوطے اور مینا اور کوے وغیرہ اکثریت سے دیکھے جاتے ہیں مگر میرا پسندیدہ پرندہ مور ہے کیوں کہ اس کے پنکھ بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور جب بھی بارش آنے والی ہوتی ہے تو وہ اپنے پنکھوں کو پھیلا کر جب رقص کرتا ہے تو بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے